हल्लो जय झुलेलाल दीदी बढ़िया दीदी राति जो जी जी बढ़िया बढ़िया दीदी राति जो मां थोरो देरि सां ईन्दसि ऐं तव्हां ॿुधाए छॾियो फ़टाफ़ट अॼु ठाहिणो छा आहे त तव्हां त ॿुधायो दीदी तव्हां त ॿुधायो कोन्ह अॼु कोई महिमान अचिणा आहिनि मां त पाण अञा देरि सां अचनि जी थी सोचियां अरे दीदी मूंखे बि दीदी मूंखे बि कमु हो किथे वञिणो हो पर तव्हां त पंजे बजे अचनि लाइ था चओ मां त अजु देरि सां सोचियो हलो ठिकु आहे अची वेंदमि ऐं जीअं साई भाॼी चओ था उहो पालक वगै़रह भाॼियूं त आणे रखी अथव पालक सोईंदमि केॾीमहिल दीदी पंजवीहनि माण्हूनि जी जी दीदी पंजवीह माण्हूनि जी रोटी आहे त पंज किलो हीअ तव्हां साई भाॼी घुराए रखो ऐं ॿ किलो चणण जी दालि पिसाए छॾिजो उहो मां थोरे दही बड़े में बि इस्तेमाल कंदसि पनीर बि पनीर किलो खनि हुजे थोरा मटर बिझी छॾंदासीं त फ्रॉज़न मटर ईंदा आहिनि न अॼकल्ह उहे बि घुराए रखिजो पाओ खणि पाओ फ़्रॉजन मटर घुराए रखिजो दही बड़न जी ईअ माएं जी दालि पिसाइजो कल किलो खनि पिसाइजो ऐं बाक़ी मां चणन जी दालि मिक्स तव्हांखां ॿ किलो पिसाराई आहे न त किलो उन मां खणी मिक्स करे मस्तु बढ़िया दही बड़ा ठाहे ॾींदीमाव थोरा नंढा नंढा ठाहींदसि त महिमाननि खे पूरा बि पइजी वेंदा ऐं चटिणी त पंहिंजी साव धाणा हो तव्हां जंहिंखे पालकु सोराईंदव न त धाणा बि साफ़ु कराए रखिजो फ़टाफ़ट धाणानि जी बि ठाहे रखंदमि जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी दीदी ठीकु मिठो बि ठाहिणो आहे छा सीरो ठाहियो खणी मिठायूं त दीदी अरे दीदी एतिरी शॉर्ट नोटिस ते किथां ठहंदा मिठे में त या त ताइरी करायो सवली थी वेंदी फ़टाफ़ट थी वेंदव या रेडीमेड रेडीमेड मिठाई रखो न ॿाहिरां वठंदा अचिजो पंज किलो मिठाई घुराए रखो महिमाननि खे गुलाब जामुन पूरा थी वञनि या कारा ॼंमूं घुराए रखिजो हा बिल्कुलु बिल्कुलु गेव जी जी जी जी जी जी जी जी जी दीदी दीदी मां गुड़ु विझंदी आहियां त गिदामिड़ी पिसाईंदव न गिदामिड़ी जीअं अधि किलो पिसाई अथव त उनजे हिसाब सां गुड़ु बि पाओ खनि घुराए रखिजो ऐं हीअ सुंड मिली वेंदी न त फ़्रैश अदरकु हूअ कटे करे विझंदमि हा ऐं गिदिरी गिदिरे जा ॿि गिदिरे जा ॿिज हुजनि त बढ़िया थी वेंदी बिल्कुलु मतिलब हलिवाई वारो टेस्ट अची वेंदव बढ़िया कमु थी वेंदो बसि दीदी इहेई ऐं मटर पनीर जी भाॼी तव्हां ॿुधायो रसु कीअं करिणी आहे वधीक करिणी आहे घटि करिणी मतिलब फ़ुल्के फ़ुल्के फ़ुल्के जे हिसाब सां जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी हलो ठीकु आहे दीदी जी जी ठीकु आहे पोइ मां ट कम निपिटायां जी दीदी जी पूरे टाईम ते अची वेंदमि पंजे बजे कंहिंखे वठी इंदसि ठीकु आहे न ऐं उनखे अलॻि पैसा ॾियणा पवंदव जी जी दीदी जी ठीकु आहे उहो त मूंखे ॼाण आहे कोई दिक़तु कोन्हे जय झूलेलाल दीदी पोइ पंजे बजे मां अचां थी ओके जय झूलेलाल जी जी